नों जोङो माबा बार्डेफ्रावबो बार्डेफ्राव माबा हाबाफोरावबो ज' ज' जानानै ओंखामफोरखौ ज' जानानै मोजां मोनो बिदिनो जोंनि नख'रावबो बैसागो बैसागो फोरबो मागो फोरबो एबा ओंखाम गोरलै जानाय फोरबोआबो मानसिफोरखौ लिंनानै ज' जानानै ओंखामफोरखौ जानो लिंहरो जानो लिंहरनानै जोंनि खाथिफ्राबो लिङो बिदियो बिदिनो आबादफोर मावोब्लाबो हाराव आबादफोर जायनि खामानियाव बे मानसिफोरा माबा थायो बेफोरखोबो लिंनानै ओंखाम जानो लिंहरो बिदिनो जोंनि गामियावनो कासफ्राबो दङ मानसि थैनाय जानि कास बे कासफ्राबो बेयाव गासै रायजोनि मानसिफोरखौ लिंनानै जों माबा खामानि दामानि मावनायफोर माबा खामानि दामानि मावनानै ओंखाम जानो लिंहरो गामिनि मोनसे थारिक थिक खालाम थि खालामनानै थि खालामनानै बिदिनो थि मानसिफोरखो लिंनानै गामिनि आफादगिरिनो नेहाथारिजों गासै माबा बिबानाव थानाय मानसिफोरखो लिंनानै रायफोरखौ थि खालामो हाबानि थारिक बा एबा माबानि बे माबा कासफोरनि थारिक बिदिनो थि खालामनानै जोङो माबा हाबाफोरखौ हाबानि जायनि खामानि बे हाबानि खामानिखौ मावनानै जोंनि बाथो सिबियारिफोरनि बिदिनो लिङो लिंनानै जोंनि बिदिनो जोंनि जा बे फेस्टिभेल होनब्ला फेस्टिभेल होनबा जोंनि गामिनि गामियाव बा मागो दमासियाव जोंनि एबा बाथौ सानाव बिदिनो फेस्टिभेल माबा माबा खालामो बिदिनो फेस्टिभेलाव जोङो ज' जाना मानसिफ्रा गोबां माबा ज' जायो ज' जानानै लिङो लिंनायबो जायो बि लिंलायनानै ज' जायो बिदिनो मानसिफोरखौ ओंखाम जानोबो लिङो बे लिङो लिङो बिदिनो थांनानै अमाबो दान अमा अमा ना बोरमा जायनो जिखौनो मोनो बेखौनो माबा हांसोबो लाबोयो हांसो बिदिनो हांसो माबा बेदरफोरखौ माबा नाफोरखौ लाबोनानै लों ओंखाम जानोबो लोङो आरो जोंनि नख'रावबो लिंलायनानै लिंलायनानै जा जायो आरो बिदिनो बिदि हाबा बा बार्डेफ्रा बार्डेफ्राबो जोङो न'वाव लिंनो न'वाव लिङो न'वाव लिंलायनानै जोंनि बाथौनि जोंहानि फुजा बे आफोदा खालामनानै आर'ज खालामो आर'ज खालामनानै बिदिनो ओंखामबो दो ओंखामबो होयो ओंखामजों बिदिनो